न्यूज ते दिखदे गै रौह्ने अस टी वी बी साढ़ा लगा रौंह्दा सारा दिन ओह् बी दिखदे रौह्न्ने बाकी फोनै र बी दिखदे रौह्न्ने बाकी अखबार बी लाई दी ऐ ओह् बी दिखदे रौह्न्ने पढ़दे रौह्न्ने सुनदे रौह्न्ने मैच ते बड़े शैल होआ दे न बल्ड कप लगा हून इस बेल्लै बड़ा मजा दिक्खने ई साढ़ी इंडिया बड़ी अग्गें चला दी ऐ होर शैल मैच होआ दे न सारे अच्छियां गल्ला न दिक्खने आह्लियां न न्यूज ते दिक्खना चाहिदी हर इक न्यूज दा पता होना चाहिदा केह् होआ दा केह् नेईं होआ दा दुनिया उप्पर बाकी होर मैच दा बड़ा इंट्रस्ट ऐ दिक्खने ई मैच ते अस सारे गै दिक्खने जिन्ने हारे होंदे ते अस कोई मैच छुड़दे नी दिक्खना मिकी ते बड़ा इंट्रस्ट ऐ दिक्खना मैच में ते हर मैच दिक्खनी होन्नी बल्ड कप ते इसलै शैल चला दा ऐ कल परसूं बी बड़ा शैल मैच होई गेआ इंट्रस्टड मैच होएआ दिक्खने आह्ला शैल मैच होएआ इंडिया शैल जित्ता दी सारे कोलां जित्ती असें बी बड़ी खुशी ऐ अपनी इंडिया जित्तै तां अस बी दिखदे रौह्न्ने मैच दिक्खने ई बड़ा मजा औंदा बाकी होर एह् ऐ अग्गें क्राइम दे बारे च बी पढ़ना चाहिदा दिक्खना चाहिदा केह होआ दा केह् नेईं होआ दा कुत्थैं कुत्थैं कोई मारा दा कुसै कोई किश होआ दा कल किश होआ दी एह् पता होना चाहिदा असेंई दिक्खना चाहृिदी न्यूज सारी पता होना चाहिदा न्यूज दे बारे च अज्जकल बड़ा फोने पर बी दस्सा दे टी वी पर बी दस्सा दे अखबारें र बी दस्सा दे हर जगह् दिक्खना चाहिदी न्यूज न्यूज दिक्खना बड़ी जरूरी ऐ होर पालटिक्स दे बारै च बी दिखदे रौह्न्ने लैक्शनां लुक्शनां होआ दियां कुत्थैं होआ दियां साढ़ै कदूं होनी ऐ नेईं होनी ऐ बाकी होआ दियां बी हैन कुदै ना कुदै जरूर ओह्दे बारै च पढ़दे रौह्न्ने दिखदे रौह्न्ने सुनदे बी रौह्न्ने गल्लां टी वी उप्पर बी दिक्खा ने फोन उप्पर बी अखबारें उप्पर बी दिक्खा ने ठीक ऐ चला दा सारा किश